हेलो क्या मेरी बात ट्रेवल एजेंसी से हो रही है मुझे आपकी ड्राइवर के खिलाफ शिकायत दर्ज करानी थी क्या है न कि मैंने दो दिन पहले एक कैब को बुक किया था क्योंकि मुझे मेरे परिवार के साथ आज पर्यटक स्थल पर घूमने जाना था और मैंने उसका भुगतान भी कर दिया है लेकिन हम लोग सुबह से तैयार खड़े हैं जैसा कि हमने आपको बताया कि उनको सुबह सुबह अपनी कैब लेकर आ जाना था लेकिन न आपका कैब ड्राइवर अभी तक पहुँचा है न ही वह मेरा फोन उठा रहा है तो आप प्लीज़ मेरी शिकायत को दर्ज करिए कि आपका कैब ड्राइवर अभी तक क्यों नहीं आया और क्यों वह मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा है क्योंकि हमने तो अपना भुगतान कर दिया है